हलो जी सर मेरे परिवार में क्या है शादी है तो उसके लिए मुझे जैस्मिन और गुलाब के फूल चाहिए अभी चाहिए दो दिन बाद परिवार में शादी है सिस्टर की तो उसी हिसाब से सजावट के लिए सही कमीसन पाँच से छः के जी फूल तो जैस्मिन का चाहिए और दस से बारह के जी गुलाब का चाहिए

इसमें मतलब बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया खुशबूदार कौन सा है हाँ जी तो आंध्र वाला तो यह जैस्मिन कर दिए और गुलाब की कितनी वैरायटी है

नहीं मिक्स में चाहिए मिक्स में क्या है और अच्छा लगेगा वह नहीं भी फूल ही चाहिए माला तो एक एक ही एक माला चाहिए जैस्मिन और मैं और वह गुलाब की एक बड़ी वाली माला चाहिए वह और बाकी का फूल ही चाहिए

दोनों तरीके चाहिए एक तो बड़ा वाला भी चाहिएगा जैसे परिवार में जैसे सामने वाले वह अब शादी में कित तुमको अंदाज़ होगा वह तो कितना लग जाता है हाँ तो उसी हिसाब से अब वो तो आप बता देना की शादी में कम से कम इतना लगता है तो उसी हिसाब से फिर आप पैक कर देना हम पेमेंट उसी हिसाब से कर देंगे हाँ जी हाँ जी गु गुलाब में भी तीन चार कलर का मिक्स ही चाहिएगा हाँ जी पीला और सफेद और वह लाल तीनों तरीके का चाहिए अब उसी हिसाब से कर देना तीनों को अलग अलग अनुपात में चार पाँच के जी तो पिला चाहिए और चार पाँच ही इसी हिसाब से चाहिए वह कितना कितना अंतर क्या हाँ जी और वह सफ़ेद और लाल और लाल हाँ जी फिर तो हम तीनों को एवरेज रेट लगा लेना एक ही तीनों की और वह इनको हाँ जी कोई नहीं वह तो हम वहाँ पर बात कर लेंगे आप उसी हिसाब से अब दो दिन बाद हो तो जाएंगे न आपके पास ठीक है तो आप और मेरा ओडर कंफर्म कर लो और मैं दो दिन बाद आपके वहाँ आ रहा हूँ और उसी हिसाब से जीतना चाहिएगा उतना ले लूंगा ठीक है सर ठीक है सर इसी नम्बर पर करवा दूंगा आपके पर दो हज़ार रुपये ठीक है सर ओके सर